हांव शिकिल्लें आसा आनी हांवें सायकोलॉजींत आनी इंग्लिशांत मास्टर्स केलां सो म्हाका खबर आसा की एडुकेशन ओर शिकप कितलें गरजेचे तें पूण म्हाका दिसता आज काल आमी वेगवेगळे तरेन एड्युकेशन ओ शिकप घेता आनी चडशे भुरगे आसा ते एडुकेशनाचें म्हत्व समजपाक लागला आनी हांव म्हज्या भुरग्यांकूय खूब वडान व्हड हायर एज्युकेशन दितले आनी तांकां कितें जाय तें जावपाक तांकां आदार दितलें म्हाका अशें दिसिना दिसना की चोडवांक एडुकेशना लागोन कितें डिफिकल्टी जातली म्हणून पूण केन्ना केन्ना म्हाका अशें दिसता जरी तरी आमी आमच्या चोडवांक आमचे गोंयांतले भायर धाडल्यार गडे तेंकां मातशें रावपाक लागोन मातशें त्रास जातलें देखून म्हजें गव्हमेंटा कडेन मागणें आसा की जाता तितलें हायर एडुकेशनल इंस्टिट्युशन आमच्या गोंयांत हाडात आमचे जायते गोंयाचे भुरगे भायल्या गोंयांत वयता कर्नाटका वयता महाराष्ट्रा वयता तांचे फुडें शिक्षणा खातीर सो म्हज्या सरकारां कडेन मागणें आसा की जाता ती चिल्ले जे भायलें शिक्षण आसा तें आमच्या गोंयानूय हाडचें